जोंनि बे ओनसोलाव गथ' सुबुंफोरखौ गेलेनायाव थोजासे मदद होयो सुबिदा होयो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे आबसु अफिस दङ बे आबसु अफिसनि फिलावनो गोबां गामि गामिनि गथ'फोरखौ क्रिकेट काबादि भलिबल फुटबल गेलेनो थाखाय गोबां खाबु होयो आरो बेवहाय गेलेनानै सेलेक्सन खालामना गुबुन जायगायाव गेलेनो लाङो जेरैहाय गुवाहाटि क'क्राझार बेबायदियाव गेलेनानै सेलेक्सन जायो बिदियैनो गोबां सुबुंफ्रा गथ'फ्रा सेलेक्सन जानानै गावनि नामखौ लाखिनो हादों आरो दा बिसोरो गोजान बाहेराव गेले हैगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां गेलेनायजोंल' नङा फरायनायफ्रावबो गोबां सुबिदा होयो नांगौफोरखौ होयो आरो जायफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ एसे रेहाय होयो हाजासे नाजायो सेस्टा खालामो बेबायदियैनो आरोबाव इयुन गथ'फोरखौ जौगा होनो थाखाय दा जेरै जों लाबाय थादों बेबायदिनो आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय जों नाजगासिनो आरो खालामनो हागोन थिग बिबदियैनो

बहद थुलुंगा होयो जाय गथ'फ्रा गेलेनानै गावनि देहाखौ राफोद गोख्रों खालामनायजों लोगोसे अरायबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो आरो गेलेयनि गेलेनायजों गावनि हारि हादोर लोगोसे गावनि गामि ओनसोल आरो गावनि गुबै जोनोमगिरि बिमा बिफा बिथांखौ मोनखौ जाहाथे मुंखौ अराय लाखियो मोजाङै मोजां बिसिनि मुंखौ सारा गोसार होयो थिग बिबदियैनो जों जोंनि समफोरखौ गथ'फोरखौ अरायबो दावगानायाव थुलुंगा होनांगौ आरो होबाय थागोन आरो बिबायदिनो गेलेनायावबो जोङो गोबां गेलेनाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां खालामनो थाखाय थुलुंगा होगोन आसा खालामो जों गासैबो मोजाङै मोजां बिसोरखौ मोजां जिवाव जौगासार जाहोनो जाफुंसार होनो थाखाय नाजायो अराय